जय झूलेलाल जीअं त असां सिंधी आहियूं असांखे सिंधी ॿोलीअ में ॻाल्हाइणु खपे असांजे ॿारनि खे सिंधी भाषा सेखारणु खपे पर असां हिन ज़माने में हर हर माण्हू पंहिंजे ॿार खे अग्रेंजी मिडियम पढ़ाइण थो चाहे ऐं हर स्कूल में अलॻि अलॻि विषय थियण था अलॻि अलॻि सब्जैक्ट्स थियण था जीअं अंग्रेजी मिडियम वारे ॿार खे संस्कृत सब्जैक्ट बि सिखणो थो पए जेको महाराष्ट्र में थो रहे त उनखे मराठी सिखणी थी पए जीअं असां गुजरात में रहूं था त असांजे ॿारनि खे गुजराती सब्जैक्ट बि सिखणो पए थो

असांजे मुंहिंजे हिसाब सां असां सिंधी आहियूं ता असांखे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ज़रुर सेखारणु खपे ऐं पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे विसारणु न खपे पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणु खपे जीअं असां पंहिंजे ॿारनि खे ज़ोर भरियूं था के हिंदीअ में ॻाल्हायो असांसां हिंदीअ में ॻाल्हायो सिंधी तीअं असांखे पंहिंजे ॿारनि खे ज़ोर भरणु खपे त उहे असांसां सिंधीअ में ॻाल्हाइन जीअं असांजी सिंधी ॿोली हमेशह असांखे यादि रहे ऐं क़ायम रहे ऐं असांखे सिंधी नाटक करणु खपनि जीअं सिंधी प्रोग्रामनि में माण्हू भाग वठण ऐं उहे ॿिया माण्हू जेके ॾिसण अचनि उहे बि सिंधी भाषा खे यादि रखनि ऐं प्रभावित थियण अहिड़े नमूने असां सिंधी थी करे पंहिंजी सिंधी भाषा खे हमेशह यादि रखूं ऐं उनखां प्रभावित थी करे अञां सिंधी ॿोली वधाइण जी कोशिशि कयूं जय झूलेलाल